कोनो भी क्षेत्र विशेषके भाषा स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव डालैत छै मैथिलीक भाषाक बहुत पैघ क्षेत्र छै स्थानीय व्यापारमे मैथिली भाषाक प्रयोग वाद वाद सम्वादके लेल कयल जाइत छै एकर मुख्य वजह छै जे ग्रामीण लोकसभ मैथिलीक बेसी उपयोग करैत छथिन ओकर जे कारण छै मैथिलीक अलावा आओर कोनो भाषाक जानकारी हुनका नीकसँ नहि होइत छनि ताहि वजहसँ व्यापारमे परेशानीके सामना करऽ पड़ि सकैत छै एहि सभके वजहसँ स्थानीय व्यापारमे मैथिलीक भाषाके प्रयोग कयलासँ व्यवसायी व्यापारमे ग्राहक सङ्गे बढ़िआँसँ वा सम्वाद कऽ सकैत छै आओर हुनकर व्यवसाय नीकसँ चलि सकैत छै